में तुआनू सनान लगा जि'यां साढ़ी ओह् आई गेई गवां आई गेई लोकें अजकल्ल डेरियां लोकें डेरियां पाई दियां कम्म खोह्ले दा जेह्ड़ा गवां दुद्ध दिंदियां गोहा करदियां हून जि'यां नोहाड़ा दुद्ध होई गेआ दुद्धलोग पींदे पनीर बनांदे लस्सी होर बी बड़ा कम्म औंदा एह्दियां मठैइयां ओह् बर्फी बनदी बड़ा किश बनदा एह्दा देहीं लांदे लोग

हून जेह्ड़ी आई गोहा ऐ गोहा लोग एह्दा खेत्तरें च पांदे हैल होंदा फसल शैल होंदी गोहा पात्थियां बी पथदे लोग अग्ग बालने ताहीं साढ़े लोक जिसलै अग्ग उग्ग नेईं बलै एह्दी बड़ी शैल अग्ग बलदी जेह्ड़ा गोहा ऐ हून जेह्ड़ी गैस ऐ गोहे दी गैस बी बनदी हून लोकें अजकल्ल लोकें हून लोकें मुर्गें दियां पोल्ट्री फार्म डेरियां पाई दियां मतलब कि डेरियां पाई दियां पोल्ट्री फार्म पाए दे जेह्ड़ा मुर्गा ऐ सानूं अंडा बी दिंदा लोग एह्दे अंडे बी खंदे एह्दा यूज़ लोग एह्दा मीट खंदे कन्नै डंगरें दियां हून हड्डियां हुड्डियां होई गेइयां मतलब पेस्ट बनदी होर बड़ा मेकअप दा समान बनदा मतबव कि एह् जेह्ड़ा एह्दा गोहा होइया हून जेह्ड़ी गौ आई गेई एह् ते अजकल्ल ते लोकें बड़ियां रक्खी दियां लोग दुद्ध बेचा दे नोहाड़ा

फैदा बड़ा ऐ एह्दा रुट्टी नेईं होऐ बंदा दुद्ध पी सकदा देहीं बी खाही सकदा जेह्ड़े बड्जे दकाने आह्ले न उ'नें जैदा हून मतलब कि बर्फी बना दी एह् जिन्ना बी समान ऐ मठेआई आह्ला मतलब कि होइया दुद्ध देहीं बर्फी खोहा बजदा खोहा बनदा जि'यां होर पिन्नियां शिन्नियां बड़ा किश बनदा दुद्ध दा दुद्धै दा फैदा लोग लै दे तां लोकें रक्खी दियां डेरियां लोकें बड़ियां जैदा पाई दियां हून जि'यां गोहा आइया नोहाड़ा गूत्तर ऐ गवा दा गुत्तर ऐ जेह्ड़ा ओह् अगर साढ़े खेत्तर च लग्गी जा मतलब पैलियें च हून जि'यां लोकें कंनक र्हानी ऐ पैह्लें लोग गोहा सुटदे हैल होइया एह्दा हैल होंदा लोग खेत्तरें च सुट्टदे बड़ा जैदा सुटदे अजकल्ल बड़ा जैदा सुटदे न पैह्लैं ते अजकल्ल ते डेरियां पैह्लैं घर घर बड़े डंगर होंदे हे लोकैं लोग गोहा सुटदे हे ते बड़ी फसल होंदी ही गोहे नै बड़ी फसल होंदी ऐ हून ते हून ओह् बी नेईं होंदी लोकें रक्खी दियां गै नेईं जि'यां मुर्गा आइया जि'यां मुर्गे दी बिठ ऐ जेह्ड़ी मुर्गे दी बिठ ऐ ओह् बड़ा जैदा हैल मन्नेआ जंदा ऐ बड़ा तगड़ा हैल ऐ पैह्लैं पैह्लैं लोग मुर्गे ऐं जेह्ड़े एह्दा घट्ट गै छड़ा मीट खा दे लोग बड्डी बड्डी खा दे न एह्दे जेह्ड़े अंडे न अंडे खंदे कुसै लग्गी लुग्गी जा ते मीट मूट लोग खंदे डाक्टर दस्सदे मीट खाओ तां लोकें रक्खे दे न एह् बड़े है बी पोल्ट्री फार्म एह्दा कम्म बड़ा ऐ कन्नै लोग पैसे कमा दे न ओह् करा'रदे कन्नै एह्दी जेह्ड़ी बिठ ऐ बिठ दी गैस बना'रदी जेह्ड़ी ऐल्ल पी जी गैस पता निं केह्ड़ी केह्ड़ी गैस आखदे सिलैंडरें च जेह्ड़े हड्ड हुड्ड होंदे डंगरें दे गवें दे इं'दा मेकअप दा समान बनदा एह्दा कुड़ियां लांदियां मुहां गी ओह् बी बनदा कन्नै ओह् बनदा इं'दा आखदे कन्नै हैल होंदा होर बी बड़े प्रोडक्ट बड़ी सारियां चीजां इ'यां गवें दे हड्डैं कन्नै बनदियां कन्नै ओह् ना केह् आखदे मुर्गे आइये बिठै कन्नै बिठ दा हैल होंदा कन्नै लोग खंदे मीट अजकल्ल ऐसे ऐसे केईं ऐसे लोग न रुट्टी खंदे गै नेईं मीट गै खाही चला दे है ते बड़ा कम्म ऐ डेरियां ऐं बी बड़ियां होई गेदियां हून डेरियां गवें दियां बी लोकें डेरियां दस दस खोह्ली दियां जेह्ड़े मुर्गे न मुर्गें दियां बी डेरियां खोह्लियां दियां लोकें बड़ियां अजकल्ल बड़ा कम्म ऐ एह्दा पैह्लैं नेईं हा हून ते इक बंदे ने पंज पंज छे छे डेरियां पाई दियां पैह्लें नेईं हियां इन्नियां